रांदप हें फक्त बायलेचें काम आरे कोण म्हणटा असो ते पयलींच्या काळांतले आसतलें म्हणल्यार आतां तशें ना आतां प्रत्येक बायलेचो घोव तिका मदत करता सकाळीं कामांक वयता आसतना बायलय वयता घोवय वयता दोगांय एकामेकांक रांदूंक हॅल्प करतात बेगीन भायर सरतात अशें आसना की फक्त बायलूत रांदतली घोव पांयार पांय घालून बसतलो ना म्हाजेंच सांगता तुका म्हाजो पप्पा इतकें बरें रांदता की म्हाका मम्मी पक्ष पम्मी पेक्षा पप्पाचें जेवण बरें लागता आतां पळयात सगळे हॉटेलांनी शॅफ्स आसतात सगळे बायलांच आसता ना दादलेय आसता चेडेय आसतात सगळे जाण काम करतात न्ही आपलें पोट चलोवपाक कोण रांदतलो नाल्यार कोण आनींक कितें करतलो तेतूंत कसली लज चेड्यांनी रांदप म्हणळ्या लज न्ही वयल्यान बरें हांव जाल्यार म्हणटा प्रत्येक घोवान आपल्या बायलेक एक तरी डीश करून दिवपाकूच जाय आयतारचे दादले फ्रीछ आसतात न्ही मुद्दांम आयतारचोच एक डीश स्पेशल आपलो डीश म्हणून बायलेक सरप्रायज दिवपाचो